प्रणाम प्रणाम प्रणाम जी जी वाह बहुत नीक क्वेश्चन अहाँ केलहुँ हेँ अपना एहिठमा बिहारमे बहुत लोक बहुत रास लोकनृत्य लोकगीत लोककला ईसभ छै जेनाकि अहाँकेँ हम लोकगीतसभ बता दी मिथिलाञ्चलक पहिले बता दी अहाँकेँ मिथिलाञ्चलमे लोकगीतमे आबैत छै कतेक चीज छै जेनाकि अहाँ देखैत हेबै जे सोहर समदाउन लगनी पराती झिझिआ डोमकच नचारी अहाँकेँ भोला बाबाके नचारी अहाँ सुनने हेबै शायद या नहि सुनने हेबै हँ ई तऽ हम बहुत कम कहि रहल छी आ महेशवाणी ई जे महेशवाणी जे छै आ नचारी जे छै एहिमे भोलाबाबाके स्तुति छैन्ह जाहिमे जे महेशवाणी जे होइत छै महेशवाणी जे होइत छै ओहिमे महादेवके जे पत्नी पार्वती गौरी जे छथिन हुनकर दुनुके जे गृहस्थ जीवनके जे जे सभचीज अगर मने बतायल जाइत छै गृहस्थ जीवनके ओहि सम्बन्धमे जे गीत छै तऽ ओकरा महेशवाणी कहल जाइत छै आ शङ्कर भगवानके स्तुति अगर कयल जाइत छै हुनकर बखान हम कए रहल छी तऽ ओकरा नचारी कहल जाइत छै तऽ ई सभटा अतेक अतेक रूपमे विखण्डित छै सोहर छै सोहर गायल जाइत छै हमरासभ ओहिठमा जे जनेउ उपनयन ईसभ जे अवसर होइत अछि तऽ ओहिमे सोहर गायल जाइत छै समदाउन अहाँकेँ समदाउन छी एकटा दुःखद राग छियै मने लोकगीत छियै जे ओ जे द्विरागमन जेना कोनो बेटी जहन ससुराल जाइत छै ताहि स्थितिमे सोहर गायल जाइत छै समदाउन गायल जाइत छै विदाइके घड़ीमे समदाउन गायल जाइत छै तऽ प्रत्येक अवसरपर बहुत रास से मिथिलाञ्चलमे अहाँकेँ लोकगीत आ सङ्गहि सङ्ग भागलपुरमे भागलपुर मिथिलाञ्चलमे ही छै तऽ ओहिठाम ओतहु जे छै बहुत दूर दूर तक ओतय ई लोकगीत आ लोक लोकनृत्य नृत्य जे अपना एहिठमा छै नृत्य जे छै अपना एहिठमा जे ओ अहाँकेँ पमरिआ एकटा होइत छै जे कोनो जे बच्चा जे जन्म होइत रहै एतय बच्चासभ जे जन्म लैत छै ने तऽ ओहिठाम पमरिआ गीत गाओल जाइत छै पमरिआ अबैत छै पमरिआ भेलै जे एकटा लोकनृत्य करयवला ओ एकटा विधा छी ओहो जे ओ घरे घर जे बच्चा जे घरमे जनमल रहै छै ने तऽ ओहिठाम जाके पमरिआ गीत गाबैत छै तऽ ओकरा पमरिआ गीत ही कहल जाइत छै गाबैत छै सोहरे लेकिन ओकरा जे छै से पमरिआ गीत कहि देल गेलै हेँ ई भेल बहुत बहुत बिहारमे बहुत हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ प्रणाम प्रणाम हँ प्रणाम